डिजिटल आर्टमे हमर एहन कोनो रुचि नहि छलै किएकतँ ओहिमे ई छलै जे डिजिटल आर्टमे लोक नारमली देखल जाइ तऽ कम्प्यूटरपर बनाबै छथिन मुदा हाथसँ जे लोग बनाबै छै रङ्ग आओर दोकानमे जे मिलै छथिन पेन्ट ओहि सबसँ बनेबाक अलगे मजा होइ छै पेन्टिङ्ग किएकतँ ओहिसँ एकटा अलग लुक खिलै छै ओहिसँ एकटा अलग चित्रकारीमे एक नया जान आबै छलै ओ पेन्टसँ लागै छलै जे हँ हाथसँ कएल छै आओर जतऽ तक तेल सबके बात छलै तऽ हम तेलके प्रयोग नहि करै छथिन मुदा हमर सबके गामघरक दोकानमे आइकाल्हि देखल जाइ तऽ पेन्ट आओर रङ्ग जकरा हमसब इमहर रङ्गो कहै छलिए तऽ ओ सब उपलब्ध अछि तऽ ओहि सबसँ केलहुँ जाहिसँ लेकिन हाथसँ करलामे हमरा बेसी नीक लागै छलै किएकतँ ओमे एकटा एकटा अलग जे आकर्षण होइ छै पेन्टिङ्गमे ओ हाथेके पेन्टिङ्गमे होइ छलै डिजिटल पेन्टिङ्गमे हमरा हिसाबसँ ओतेक ज्यादा जान नहि आबै छलै जे हाथके पेन्टिङ्गमे भेल तऽ पेन्ट जहन हम जहन हाथसँ करै छलहुँ तऽ ओहिमे एकटा अलग जान आबि गेल ताहि दुआरे हमरा हाथके पेन्टिङ्गमे हम पेन्टके प्रयोग करै छलहुँ